जि'यां कि साढ़ा ग्रांऽ माह्ल ऐ बॉर्डर उप्पर ऐ पढ़न दूर जाना पौंदा ऐ गड्डियें दी परेशानी होंदी ऐ औने जाने च टैम होई जंदा पढ़ने गी टैम निं लगदा होर होर पढ़ाई लेई बी जि'यां हून डिग्री मिली दी ऐ अग्गें पढ़न लगी दी ऐं पर पता निं ऐं नौकरियां बी निं ऐं इद्धर पढ़ियै बी केह् फायदा ऐ दे होर बी एह् ऐ कि एह्ड्डी एह्ड्डी दूरा बच्चें पढ़न गाईड करने लेई बी कोई निं ऐ ते होर नां ते सरकारी नौकरी स्कीमें दा बी निं पता चलदा ऐ बॉर्डरें उप्पर अजकल्ल सब चीजां प्राइवेट होई दियां